अह अह अह

ओमफ्राय नायजाफैनो होगोन ओमफ्राय नोङो फैनानै औ ओमफ्राय आङो मुलिखौ लिरना हरगोन नोङो फार्मासियाव लानानै मुलिखौ बायना जाबानो जाबाय ओमफ्राय माबायदि माबायदि मोनो अह अह अह अह बिदिबा नोङो ओह बिदिबा नोङो जानाय लोंनायखौ एसे बासिनांगोन खोनादों जेनेबा अमा बेदर राङालाव ओमफ्राय सबाय बिदि आलुफोरखौ बारा जानाङा आरो र' नों बासिनानै जानांगोन होनबासो नोंनि सानाय सुनाया हामगोन आरो माबानायफोराबो गगा मोननायनि थाखाय दै गुसुखौ लोंनाङा मानि एसे माबायै थानांगोन र' अह लांफैजागोन आरो नोङो ओम बेफोर बायदिया मुलिखौ जाबानो हागोन दै बेफोर बेमारा

अह अह ओंखायनोथ' नोङो मुलिनि लोगोआवनो बे जानाय लोंनाय खाजाफोरखौबो बासिनो हाबानो हामलांगोन र' ओह ओमफ्राय आगोलाव मायबा मुलिफोर जाबाय नोङो अह ओह ओमफ्राय बेसेसो गोबाव जाखो जानाया जानाया बेसेसो गोबाव जाखो अह नों बे मुलि जानायनि लोगोआवनो अह मुलि जानायनि लोगोआव नों बासिनोबो नांगौ र' बासिना जाबासो हामगोन आरो खाजाखौ बासिनांगोन अह मोजाङैनो डक्टरजों नायजानानै मुलिखौ बायना जानांगोन ओरैनो फार्मासिनाव नायजानानै लाबाय थाबाल' हामनाय नङा खोनादों औ ओमफ्राय डक्टरजों नायजानानै ओह डक्टरजों नायजानानै मोजाङै मुलिखौ बायनानै जा ओमफ्राय लोगोसे खाजाखौबो बासि जानाङि जानाङिखौ जानाङा होनबाथाय हामथारगोन दे अह अह ओह हारसिं फैनो हायाबा नों खोनथानो रोङाबा लाना फैबानो जाबाय सोरखौबा गोरों सासे नायनानै अह ओम ओम औ अह गेस्टिकनिफोरायबो जायो बिदि सानाय सुनाफोरा अह गेस्टिकनिफ्राायनो जायो बे बिसिआ बांसिनानो बेफोरबायदि सानाय सुनायफोरा दे होनबा नोङो आरो माला लांफैयो फैनानै लांफैबानो जाबाय

अह अह दे